हाँ नमस्कार बोलिए मेरे हाँ आप कौन सा मछली लेंगे हमारे पास रोहू कतला हाँ और भी है ये क्याक बोलता है उसका नाम रुपसन बोआरी जी हाँ तीन सौ ढाई सौ साढ़े तीन सौ चार सौ रुपये यही की के जी रोहू साढ़े तीन सौ

कांटी और ज़्यादा लेंगे तो हाँ ये थोक रेट बताए हैं हाँ हो गया तीन सौ है तो तीन हजार रुपए क्विन्टल हुआ ढाई सौ पच्चीस जी डेढ़ सौ

डेढ़ सौ रुपए के जी पाँच के जी चाहिए तो हो जाएगा कतला तीन सौ पच्चीस रुपया है तीन सौ रुपया में लगेगा यह हो जाएगा ठीक है ले लीजिए चार के जी ठीक है चार के जी और पाँच के जी और

और यह अथी है कांटी काँटी हाँ काँटी हाँ उसका तो ढाई सौ रुपया लगेगा हो जाएगा पाँच जी ठीक

और और मछली तो बहुत है कितना बतावें आइए देखिएगा तब ही न बत पता चलेगा जे कौन सा मछली लिए हाँ तो थोक का रेट लग जाएगा अलग छई हाँ है एक सौ सत्तर रुपये किलो जी डेढ़ सौ में हो जाएगा दे देंगे दस किलो मिल जाएगा चलिए दस किलो हाँ अच्छा हाँ तो ठीक ठीक ले लीजिए